हा राजस्थान ॿियनि राज्यनि खां अलॻि ई आहिनि छाकाणि त हिते ॾाढियूं पहाड़ियूं आहिनि जीअं त अरावली पहाड़ी ते सॼे राजस्थान में फैलियलु आहे ऐं राजस्थान जो रेगिस्थान मशहूरु आहे जैसलमेर साइड सॼो रेगिस्तान ई रेगिस्तान आहे ऐं पाकिस्तान जे बॉर्डर उहो बि राजस्थान खे टच कंदो आहे पुष्कर पुष्कर बि आहे पहाड़ी उहो ॾाढो मनियल आए पुष्कर तीर्थ राज आहे ऐं झरना इन में सावण जे महीने में ॾाढा सुठा झरना वहंदा आहिनि पहाड़ियुनि में माउंट टाबू ते अरावली पहाड़ी आए हुते गुरु शिखर इहो आहे जैनियुनि जो तीर्थ स्थल रणकपूल आए उहो बि बारिश जे टाइम में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुते सुहावना झरना वहंदा रहंदा आहिनि